सिंधी भाषा त पाण में हिकु सुठी भाषा आहे ऐं अनूठी भाषा आहे सिंधी भाषा जे घणे ई अहिड़ियूं आहिनि ॻाल्हियूं जेके माण्हू खे घटि समुझ में ईंदी जीअं ॾ हिन ॾाकण उहो ॾम्मू ऐं ॻाल्हियूं वेह उथ